ग्रामीण के लोग खेल को खेलते हैं इसके लिए खेलते हैं कि हमारी शरीर जो है स्वस्थ रहे स्वस्थ रहे हम अच्छे रहें इसलिए गाँव में हमको बहुत अच्छा लगता है गाँव के लोग जैसे कि शहर के लोग है कहीं गैस की बीमारी हो गई उनको जल्दी हार्ट की बीमारी आ जाती है कहीं हाथ पैर सूज गया कहीं जो है आँख आँख की रोशनी कम हो गई कहीं जो है उनके पैर में ऐसा हो गया कि चलने की भी ताकत नहीं रह गई इसके लिए शहर से अच्छा हमको गाँव ही लगता है गाँव में एक कि लोग हम अच्छे स्वच्छ रहते हैं सुबह ताजे ताजे जो है सूर्य भगवान निकलते तो रोशनी अच्छी मिलती है हमको जो है व्यायाम भी होता है हमारे शरीर जो है स्वस्थ रहते हैं जब गाँव की में हम चलते फिरते है ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है हमारी शरीर जो है हमारे हाथ पैर जो है बराबर काम करते हैं क्योंकि योगा का काम करता है ये सुबह हम उठते हैं सुबह हम उठते हैं तो चलते फिरते हैं जो चारों तरफ खेत के चलते हमें सुंदर हवा मिलती है तो हमारी जो है अंग जो है काम करते हैं अच्छे ढंग से काम करते हैं सुरक्षित ढंग से क्योंकि हमारे सुबह जो है सूर्य के किरणें जब पड़ती है तो सुबह स्वच्छ प्रदूषण से रहित प्रदूषण से मुक्त जो है हवाएँ मिलती है यहाँ गाँव में शहर में तो जो है जलते हैं हरदम हर गाड़ियाँ चल रही है धुएं निकल रहे हैं इसके लोगों से आदमी रोगी हो जाता है कहीं हार्ट का मरीज ही हो गया तो कहीं शुगर का पेसेंट हो गया कहीं जो है ब्लड प्रेसर हाई हो गया कहीं ब्लड प्रेसर लो हो गया तो यह जो है महत्वपूर्ण जो है गाँव में जो है गाँव में ये सब की शंका बहुत कम रहती है क्योंकि यहाँ पे अच्छे लोग जो है प्रदूषण अच्छा मिलता है गाँव में अच्छी जो है प्रदूषण से मुक्त है क्योंकि गाँव के लोग अच्छी हवा अच्छी ताजे ताजे फल सब्जियाँ खाते हैं और अच्छे अच्छे आनाज को मतलब खाते हैं कहीं जो है ऊपरी से खाना पकाते हैं स्वच्छ खाना खाते हैं इसके लिए से स्वच्छ रहते हैं इसीलिए जो है सब बाहर के लोग जो है शहर के लोग जो है प्रदूषण से मुक्त नहीं हो पाते हैं हरदम प्रदूषण के गर्मी में ही रहते हैं इसके उनकी जो है कहीं जो है बदन दर्द कर रहा है तो कहीं सिर दुख रहा है तो कहीं ब्लड प्रेसर हाई हो गया कहीं बी पी लो हो गई कहीं बी पी हाई हो गई जो है मतलब यही से परेशान है शहर के लोग गाँव के लोग ये सब से मुक्त रहते हैं क्योंकि शरीर उनकी स्वच्छ नहीं हो पाती है गाँव में ये सब जैसे काम करते हैं खेती में भी काम कर लेते हैं इधर उधर काम कर लेते हैं इसके वजह से शरीर जो है स्वच्छ रहती है